पहले मैं छोटी थी तो मेरी माँ विंध्याचल जाती थी तो मेरे को भी साथ में लेकर जाती थी मैं उनके दरबार में जाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था फिर मैं बड़ी हो गई मेरी शादी हो गई तो फिर मैं विंध्याचल जाने लगी जाने लगी मेरे को माथा जी ने दो लड़का दिया और दोनों लड़कों का बाल मैं उन्हीं के स्थान पर उतारी हूँ और दोनों लड़का मेरे बहुत अच्छे हैं उन्हें के कृपा और दया बनी है माता जी का और मैं बराबर विंध्याचल एक साल पर दो साल पर जरूर जाती हूँ उनका दर्शन करने लेकिन इस बार तो गई तो देखी की ऐसा मोदी जी ने ऐसा मंदिर का निवारण कर दिए हैं की युगों युगों तक मोदी का नाम अमर रहेगा ऐसा मंदिर को देख कर मुझे लगा और गंगा जी को देख कर लगा पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब तो जिसके पाँव में दर्द भी रहेगा ओ भी माँ के स्थान पर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा पहले तो ऐसे चढ़ना था तो ऐसे उतरना था तो गली गली रहता था अब तो मोदी जी वहाँ पारक जैसा बना दिए हैं बीच में कि जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और मंदिर देखने में मन खुश हो जा रहा है कि माँ का दरबार कितना बड़ा माँ तो ख़ुद ही बड़ी है लेकिन माँ का दरबार और बड़ा बन गया मोदी के राज में फिर इसके बाद मैं कामाख्या माई का नाम सुनती थी वहाँ भी जाकर देखी वहाँ भी मंदिर अच्छा लगा देखने लायक है कामाख्या माँ का जो मंदिर मैहर माँ का भी मंदिर जाने लायक है कुछ ऐसी मंदिर है कि जहाँ जाओ तो मन का बोझ हल्का हो जाता है माँ के दरबार में जरूर जाना चाहिए और ये मैं देखती थी की पहले कुम्भ लगता था तो लोग नहाने जाते थे तो मैं भी कुम्भ नहाने गई कुम्भ नहाने गई तो तीन बार नहाने गई कुम्भ में बीस बार मोदी बहुत अच्छा व्यवस्था किये थे पहली बार तो गई तो नहीं अच्छा व्यवस्था था लेकिन दो बार गई तो मोदी जी ने अच्छा व्यवस्था किए थे वहाँ का भी अच्छा हो गया और हमारे यहाँ मार्कण्डेय बाबा का गंगा जी पहले हम लोग बालू में धँस धँस कर जाते थे नहाने लेकिन इसबार गई अब तो हम लोग जाते हैं बहुत अच्छा गंगा जी का स्थान बन गया मार्कण्डेय बाबा का मंदिर बहुत अच्छा बन गया ये सब देखने में अच्छा लगता है और सभी लोग को जाना चाहिए देखने के लिये मंदिर वहाँ सैम महादेव हैं वहाँ जाकर जरूर दर्शन करना चाहिए जो दर्शन करेगा उसका दुःख दूर हो जाएगा महादेव का बहुत से ऐसे सारे मंदिर हैं जहाँ जाना चाहिए आदमी को मैं बंबई गई थी मेरा लड़का मुझे ले गया बंबई घुमाने के लिये बोला कि माँ चलो तुम्हें घूमा दूँ मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ लेकिन फिर भी चलो तुम्हें घूमा दूँ ले गया मुझे घुमाने के लिये तो बोला कि माँ चलो तुम्हें सबसे पहले बंबा देवी का दर्शन करा दूँ हम कहे हाँ बेटा चलो हमको बंबा देवी का दर्शन करा दो बंबा देवी का दर्शन करने गई वहाँ भी बहुत अच्छा लगा फिर महा लक्ष्मी गई वहाँ भी अच्छा लगा फिर हाजी अली गई वहाँ भी अच्छा लगा मैं तो कही मुम्बई मैं तो सोचती थी बेटा यू पी में ही मंदिर है लेकिन बंबई में भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं मैं तो सोचती थी कि यहाँ खाली समुंद्र है लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं कि देखने लायक है मंदिर भगवान कि मंदिर है